नमस्ते हाँ

दोनो है जेन्स है सब हाँ सब सब कपड़ा मिलता है साड़ी सूट सलवार जीन्स कपड़ा पैंट शर्ट सब मिलता है जो बोलिए हाँ हाँ हाँ सब मिल जाएंगे और क्या बताते हैं हाँ छूट भी देंगे उसी पर कैसी साड़ी चाहिए कैसी साया चाहिए कपड़ा चाहिए कितना दाम का चाहिए हाँ चलिए तब कितना कितना दाम लगेगा कितने कितना रुपया तक चाहिए बोलिए साड़ी अच्छा सब है हमारे पास तीन से दो से पाँच से हर चीज हैं पाँच से मिल जाएगी चाहिए हाँ हाँ सब है साड़ी हाँ सस्ती है वही दो हजार पाँच हजार दस हजार हाँ हाँ बेलौज है साया है साया है ब्लाउज है उसमें अस्तर लगता है और चीज मिलता है यहाँ पर अच्छा ठी नमस्ते